गुजरात में हिते हे गुजराती हिंदी ऐं सिंधी भाषाऊं हलंदियूं आहिनि ऐं हिते सिंधी भाषा त पंजाह पर्सेंट हलंदी आहे बाक़ी त गुजराती ऐं हिंदी भाषा हलंदी आहे